बागवानीके शौकके अगर पूछल जाइत कि विचार कोना हमरा अन्दरमे प्रवीन भेल तऽ दुनियामे कतहुँ चैन नहि मिलत अगर हमरासँ पूछल जाए तऽ जे बागवानीमे सुख और शान्तिके अनुभव होइत छै अगर मन बहुत अहाँकेँ बेचैन भए जाए तऽ अहाँ एगो पेड़ लगाए लियौ आ ओहिके अगर अहाँकेँ लगायल तऽ ओहिके नीचाँमे बैसिके देखियौ जे अहाँकेँ दुनियामे कतहुँ स्थायी शान्ति नहि मिलत तऽओहि जगह अहाँकेँ मिल जाएत एहि दुआरे कि हमर जीवनक आधार पेड़ पौधा छियै हमर जीवनके हमर नाकके लेल साँस जे छै ओ पेड़ पौधा छियै हमर जिन्दगीके आधारशिला पेड़ पौधा छियै तऽ बागवानीके शौक अगर जानल जाए तऽ ओतयसँ पैदा भेल आओर हमर दादा परदादा जे छै से कलम गाछीके सेहो शौकिन रहै तऽ आमके बगीचा लगेने रहै तऽ हम बार बार बचपनमे भी जाय छलहुँ ओतऽ तऽ ओकरो देखैके बाद जे छै से लालसा अन्दरसँ भेल कि अगर ओ हमरा लिअऽ एतबा छोड़ि गेलै हँ तऽ हमर भी ई फर्ज छै कि हम आबै वाला पीढ़ीके लिअऽ किछु ने किछु छोड़ि कऽ जाय तऽ इहो वजहसँ हम बागवानी करैत छी आओर हमेशा करैत रहब